हमारे एरिए में नदिया तो बहुत है जिनमें से हम लोग के गाँव के बाज़ू में एक नदी है जिसको हम लोग नॉर्मली तरफ़ से हम लोग को पूर्वज ही उनको धार कर के मतलब बुलाते बुला के आते है वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है हम लोगों के लिए इतना उपयोगी है कि मतलब अभी सपोज था ले लीजिए खेती करना बारिश नहीं आ रहा है तो हम लोग का वहाँ पर जल जमा होता है और जल जमाव से क्या होता है कि हम लोग का खेती करते तो एक यंत्र काम करता है और हम लोग पानी का सीछाव पानी की खेती में वो पानी का उपयोग बहुत सुचारू रूप से करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो नदियाँ हम लोगो के लिए और दूसरी बात है कि हम लोग वहाँ पे जैसे मछुआरे ये वहाँ सब मछली मारने के लिए आते हैं वहाँ पर मच मछली मारते मछुआरे से जितना भी है उस नदिया से तरह तरह के मछलियाँ निकालते हैं और हम लोग स्वादिष्ट की तरह उन लोगों को हम लोग खाते हैं और नदी का सब से मेन हम लोगों को नदी एक दूसरे को गाँव को जोड़ कर रखता है वहाँ पर अभी नदिया में क्या क्या की अभी ये इस पार से उस पार नहीं जा सकते तो उसके लिए हम लोग पुल बानते हैं पुल बाँधने के लिए पहले पहले भी ज़माने में जो हम लोगों के पूर्वज थे वो एक चचरी का उपयोग करते थे जहाँ पर गाँव में बांस वास का होता था तो वहाँ से चचरी बांधते थे और यहाँ से एक तरफ़ एक ओर से दूसरी ओर के लिए जाते थे चाहे नाव का उपयोग करते थे नाव से हम लोग का सफ़र करते थे और बाँध वहाँ पर है मतलब बाँध क्या करते हम लोग ऐसे ही बाँध का हम लोग का यही है कि हम लोग और कि अगर ज़्यादा बारिश आ गया तो क्या होता कि वो नदी में से पानी उबलने लगता है बाहर निकलने लगता है तो हम लोग उसके लिए बांध का हम लोग और सुचारू रूप से पूरा उसको बांध को बांधते हैं पूरा खेती के तरफ़ अपने खेत के साइड साइड से उसको बांधते जैसे हम लोग को नदी का पानी जितना ही पानी चाहिए उतना ही हम लोग के खेती में आस सके